बिहारमे शिक्षा बेबस्थाके जे हाल छै अभी बहुत ही कहबै कि दयनीय हाल छै किएक से कि आओर राज्यके बच्चा छै पढ़ि लिखिके बहुत ही आगाँ बढ़ि रहलै लेकिन बिहारमे भी जा रहलै हँ लोक पढ़ै छै लेकिन बिहारके शिक्षा बेबस्था बहुत तरहसे कमजोर छै जाहिमे छै कि जतेक बच्चा छै इसकुलमे ओहि अनुसार मास्टर नहि होलै हँ बहालीके प्रक्रिया छै लेकिन फिर भी बच्चा बेसी छै आओर मास्टर कम छै इसकुलमे जे फण्ड होइके चाही ओ फण्ड सहीसे नहि मिलि पाबै छै ई भी कारण छै जेकि बिहारके शिक्षा बेबस्था कमजोर छै बच्चा कमजोर रहि जाइ छै खास करिके बिहारमे बच्चा सबचीजमे तऽ पढ़ाइ ठीक रहै छिकै तैओ बिना बिहारके बच्चाके कोचिन्गके आगाँ नहि बढ़ि पाबै छै आओर खास करिके बिहारमे अन्गरेज अन्गरेजीमे जे शिक्षा छै ओ बहुत कमजोर छै बच्चाके मैथ हिन्दी संस्कृत ई सबमे बच्चा ठीक रहै छिकै लेकिन बिहारके शिक्षा बेबस्थामे अन्गरेजी बहुत बड़ा समस्या छै तऽ हम सरकारसे इएह कहबै कि कमसे कम बिहारमे शिक्षा बेबस्थाके हरेक सब्जेक्टपर सब सब्जेक्टके बच्चा मतलब बच्चाके मतलब धिआन दैके चाही सरकारके ई धिआन दैके चाही कि बच्चा कोना सब सब्जेक्टमे पास करै बढ़िआँसँ टीचर ओकरा बेबस्था होइ आओर बच्चा जे अनुपातमे टीचर रहै बच्चाके अनुपातमे कि एतेक बच्चा छै तऽ एतेक टीचर होइके चाही समयसे इसकुल आना है सभके समयसे जाना छै इएहसब कि कोना बढ़िआँ रहै शिक्षा बेबस्थाके मजबूत करै खातिर बहुत अइसन चीज छै जे करै पड़तै किएकि हमरा आओर गामके इसकुलमे हमे जाइ छिए कभी कभी देखैले कोना मास्टर साहेब पढ़बै छथिन कोना कि करै छथिन तऽ देखै छिए बच्चा ओन्ने दौड़ रहलै मास्टर अपन कुरसीपर बैठल हइ तऽ लेकिन ई पर सरकारके चाही कि जतेक भी मास्टर साहेब छथिन ओकरा सभपर धिआन दिए कि बच्चापर ओ धिआन दै सरकारके मास्टरपर धिआन दैके चाही आओर मास्टरके बच्चापर धिआन दैके चाही कि हमरा आइ एतना बच्चा पढ़ैले अएलै तऽ एको गो इसकुलसे भागै नहि सही समयसे जेकि मध्याह्न भोजन होइ छै ओहि मध्याह्न भोजन खाना खाए आओर खाना खएलक बच्चा फेर पढ़ैले किलासमे जाइ ई नहि कि हमरा आओर गाममे कखनहु कखनहु हइ छिकै कि बच्चा खएलकै आओर भागि गेलै एहन समय ई भी समस्या देखैके मिलि रहलै लेकिन हमे चाहबै कि ईसब समस्या दूर करैके कि बच्चा खएलकै खएलाके बादो फेर लन्चके बाद ओ इसकुल करै किलास करै भागै इसकुलसे नहि ईसब समस्या भी छै किछु किताब उताबके बच्चाके नहि मिलि रहलै जेकि फण्डिन्ग कि करै छै सरकार नहि करै छै आओर बच्चा किताब रहतै तब ने बच्चा पढ़तै सरकारी इसकुलमे गामघरके गरीबके बाल बच्चा जाइ छै नहि किताब नहि रहै छै नहि पढ़ि पाबै छै किताब आबैके अभी दसमामे बच्चा गेलै अभी किताब अएतै छओ महिनाके बाद सरकारी किताब अएतै ता बच्चा कि पढ़तै ई सब फण्डपर भी धिआन दैके चाही सरकारके कि समयसे किताब उपलब्ध करैए समयसे जे चीज होइ छै ओसब चीज उपलब्ध करैए जे कि बच्चाके कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ पढ़ैमे कोनो असुविधा नहि होइ तब ने जाके बच्चा पढ़तै खेलतै आगाँ बढ़तै पढ़ैके साथ साथ इसकुलमे खेलै कुदैके सारा बेबस्था टेन्च रहैके चाही साँस्कृतिक कार्यक्रम समय समयपर होइके चाही इसकुलमे जेकि शिक्षा बेबस्थाके मजबूत करने रहतै इएहसब हम बिहारके सरकारसे कहबै कि सरकारी इसकुलके शिक्षा बेबस्था सुधारै खातिर बहुत किछु करैके अभी जरूरी छै